गोदो गोदाय जोङो जे गेलेबोनाय बाथा खेला जोङो लावथि सिबनाय बेफोरबादि खेलाखौ दानि जुगाव जोङो गेलेनाय नुला गोदोनि गेलेनाया एसे आलादा रोखोमैमोन नाथाय दिनै गोनोखो मुगायाव दिनैनि गेलेनायफ्रा जे इनटारनेसनेल लेबेल जों खारफानांगौ जानायलाय दानि जे गोदान बिगियानारि गोनोखोआरि मुगाजों खारफानांगौ जानायलाय दिनै गेलेग्रा गोदान गोदान गेलेग्रा जोंनि गेजेराव सौफैबाय दिनैनि समाव जे जोङो नुनो मोनो जे जाय खेलाफोरखौ जों नुफेराखैमोन बेफोर खेलाफ्रा दिनै गोदान गोदानै जोंनि ओनसोलाव सौफैबाय आरो दिनैनि गथ'फ्रा बेफोरखौनो गेलेनो मोजां मोनो लोगोसे दानि जे गथ'फोर मबाइल नि गेम गेलेनाय इनटारनेट कमपिउटार नि जुगाव जे अनलाइन गेम बेफोरो गोबाङै जाबाय जायजों जोङो नुनो मोनो देहायारि गोबां एफेक्त खालामो आरो गोबां गेम्स फ्रा जे रां रुफा धोन नस्थ' खालामो खायफा गथ'फ्रा एडिकसन जानानै जे जे बिमा बिफानि एकाउनट नि फैसाजों गेलेनानै अनलाइन गेम्स जे बिमा बिफानि धोनखौ नस्थ' खालामनानै होयो जोङो बेफोरबादिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे दानि जे